इतिहासक गप यदि करी तऽ हमर क्षेत्रक लोकके प्राचीन जे इतिहास छनि ओहिमे बहुत कम संख्यामे एतऽ लोक छलहुॅं

संसाधनके प्रचुरता छलै लेकिन अपन प्रयोजनके अर्थ पर अलग अलग समुदायिक लोकके शरण दैत अछि क्षेत्रमे विभिन्न समुदायके लोकके विकास भेलै चाहो व्यवसाय समुदाय हुए या नौकर प्रवृतिके लोक हुए या दास प्रवृतिके लोक हुए या जादा अलग अलग कर्म क्षेत्र सऽ जुड़ल लोक सबके एकठाम समावेश करैके हमर सबके ग्रामीण क्षेत्रमे कोशिश कयल जाइ छै जे अलग अलग सम्प्रदाय सऽ जुड़ल लोक हमसब एहि इलाकामे एक सङ्गे रहै छी आपसी भाइचाराके निर्वाह करैत सब एक दोसरके पूरक बनल समाजके स्थापित कयने छी ऐतिहासिक धरोहर रहरमे जाएब तऽ कखनो कखनो छिटमुट झगड़ाके छोइड़ दियै तऽ ओना शान्तिपूर्ण इलाका हमर सभक छी